हून तुस जियां मिगी पुच्छा दे ओ कि कियां ड्रा करनी आं में कि'यां डिसाईड करनी आं कि केह् चीज में बनानी ऐ केह् नेईं ते मेरे मामले च ऐहा कुछ निं ऐ केईं केईं लोग होंदे ना उं'दा इक पर्टिकुलर वेह् होंदा ऐ साईड होंदी ऐ के कोई किहे नू स्कैचिंग पसंद ऐ किहे नू लैन स्टाईल लैड़स्लाईड पता निं केह् आखदे न उसी इक ते मैनू वर्ड़ बी निं पता पूरे ते लैनस्लाईड हां ओह् बनांदे पूरी पूरी फील्ड दी ड्राईंग होंदी ओशन दी ड्राईंगां होंदियां समंदर दी नदियां मेरा ऐहा निं ऐ ओह् होंदे ना इक ऐ बी ऐ बट ओह् में इन्नी निंं बनान्नी आं जेह्ड़ा कुतै मेरा दिल करे में ओह् चीज़ बनान शुरू करी ओड़नी आं जियां में हून इक ऐप च दिक्खेआ प्रिंटिंग स्टाईन करियै ओह्दे पर मतलब तुस जाओ ना उत्थें तुस लिखो कि तुस ड्रा करने आस्तै जियां गूगल होंदा ना उ'आं गै इक प्रिंट स्टाईन ऐप चले दा ऐ उत्थें मतलब कुछ लिखना कि ईज़ी टू ड्रा टाईम पास आस्तै ड्रा करना कोई जां फिर इंसप्रेशनल लिखी लो आईडिआस ते ओह् ना शो करदा ऐ ते ओह्दे उप्पर जो चीज़ मिगी पसंद आए जेह्ड़ा मेरा दिल करे कि हां हून एह् ट्राई करने आं बनान ते उ'आं में ओह् चीज़ बनान शुरू करी ओड़नी आं पर एह्दा बी इक ना पैटर्न होंदा फालो करना कि किस टाईप नाल बनानी ऐ तुस जकदम निं उप्परों शुरू करना ते थल्लै तुस खतम करी ओड़चै इयां निं होंदा ड्राईंग ड्राईंग होंदी जेह्ड़े सब तों ख'ल्ल चीजां नी ना जेह्ड़ी इंपार्टैंट नेईं होंदी जेह्ड़ी अस आखदे ना बैकग्राउंड जियां इयां ड्रामें चलदे ते जिनें लोकें गी बैकग्राउंड रोल लभदा निं कि एह् मासी चाची ऐ हिरोईन दी बस ओह्दे मतलब इक करैक्टर होंदा ना साईड करैक्टर उ'आं ई जियां ड्रामें च जान पांदे न साइड करैक्टर जिसलै मारदा किसे नू अफसोस ते होंदा ऐ पर इन्ना नेईं जिन्ना सानूं मेन मेन जेह्ड़े ओह् होंदे ना ऐक्टर उं'दे मरने पर होंदा उ'आं ई ड्राईंग बिच्च होंदा ऐ जेह्ड़े साईड करैक्टर होंदे बैकग्राउंड होंदा ओह् सब तो पैह्ले डिसाईड होंदा ऐ कि बैकग्राउंड बनाना ऐ कि'यां बनाना ऐ ते पैह्ले बैकग्राउंड बनदा ओह्दे बाद थोह्ड़ा फोक्स इ'यै जेहियां चीज़ां बनाना शुरू करदे फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ी मेन साढ़ी होंदी ना ड्राईंग ओह् अस जेह्ड़ा करैक्टर जेह्ड़ा सोचे दा ऐ ओह् बनाना होंदा ते ओह् होई गेआ इक टाईप दी किस स्टाईल नाल अस उसी बनाना ऐ किस टाईप नाल असें उसी प्रज़ैंट करना ऐ ते मेरा ते इ'यो ऐ में नैट उप्पर जां फिर जिसले अस जान्ने आं ना कुतै बी घूमन आह्ली जगह् जां फिर इ'यां अस घर तो कालेज़ बी आना होए सानूं ओह् होंदा नी इक क्यूट क्यूट स्टफ जेह् सानूं लभदे न बस उं'दी फोटोआं खिच्ची लैनियां ते बस बनाई लैना इ'यो होंदा ओह्दा मेरा ते इन्ना ही ऐ हून जियां मेरी इक स्हेली ऐ उसी इक फील्ड होंदी ऐनिमी करैक्टर आह्ली जेह्दे च उ'नें अक्खां बनानियां कि'यां अक्खां मूव होंदियां ओह् चीज़ां उ'नें बनान शुरू करी ओड़नी लिप्स बनांदी ओह् नक्क बनांदी उन्ने ना इक होंदा ना कापी पैड ओह् रक्खे दा ऐ ते उनें हर इक पेज़ बिच्च निक्की निक्की चेंजिस होंदा ना इक निक्का निक्का बदलाव लांदी रौंह्दी ओह् ते फिर जिसले उ'नें स्टार्टिंग तो पन्ने पलटने ऐंड तक्कर ते ओह् पूरा जियां इक प्ले होंदा ना उ'आं चलन शुरू होई जंदा ऐ ते इक होंदा ना बंदे च टेलंट होंदा बंदे च इक होंदा ना कि हां में करना ऐ जिसले तक ओह् भावना निं आंदी उसले तक बंदा ड्राईंग निं बनाई सकदा पूरी इक होंदा ना शिद्दत जियां प्यार बंदा शिद्दत कन्नै करदा ना उ'आं ड्राईंग करनी होंदी ते ओह्दे च अपने आप जान आई जंदी इमोशन्स होंदे न ड्राईंग च ते मेरा एह् ऐ में जेह्ड़े निक्के निक्के कार्टून होंदे नी जियां तुस हून इक साढ़ा साउथ कोरिया दा बाय बैंड चला दा बी टी ऐस ते इक साढ़ा इत्थें डोगरी दा इक सिंगर ऐ मिगी मिगी ओह्दा नांऽ भुल्ली गेदा इक ते मेरी इन्नी ऐही माड़ी ओह् ऐ ना ज़ादाशत आखदे जिसी एह् मेरे को ना नाम भूल जाते हैं में नांऽ गै नी चेत्ता रक्खी सकदी किसे दा इक नांऽ निं चेता रक्खी सकदी में इक में किहे दा मूंह् निं चेत्ता रक्खी सकदी पता निं केह् चीज़ ऐ मेरे कन्नै ते ओह् बी बड़ा ही प्यारा इक होंदा ना गाना ओह् गांदा ऐ डोगरी दा मेरा ओह् ऐ साढ़े इक आखदे ना फ्रैंड दा फ्रैंड ओह् ऐ ओह् बी बड़े शैल डोगरी गाने गांदा ऐ ते उसी ऐ शौंक अपना जियां मिगी बनान दा ऐ मिगी धोड़ लाना लोकें गी होंदा ना धोड़ मिगी बी धोड़ लान दा बड़ा शौंक ऐ पर हून केह् करना धोड़ निकलदी निं टैम ही निं लभदा ते आं थीम मिगी एह् ऐ कि निक्के जेह्ड़े कार्टून होंदे नी ओह् बनान दा मिगी बड़ा शौंक ऐ निक्के निक्के जियां कुत्ते बिल्लियां होई गेइयां जेह्ड़े कार्टून दे करैक्टर जियां छोटा भीम होई गेआ डोरेमोन हाई गेआ शिनचैंन होई गेआ ओह् होई गेआ जां फिर ओह् होंदे नी स्पाईडरमैन होंदे इ'यां एह्कड़ियां चीज़ां इक होंदा डी पता निं केह् नांऽ ऐ ओह्दा इक ते इंग्लिश नांऽ निं चेत्ता रौंह्दे डूडलर पता निं डूडलर डूडल ड्राईंग पता निं केह् आखदे उसी ओह् बी ओह् बी मतलब बड़ा पता निं हां डूडलर ही होंदा डूडलर ड्राईंग्स ओह् बी मतलब निक्की निक्की जियां एह् ओह् घड़ियां नी होंदियां जेह्ड़ी डिज़िटली ओह्कड़ी घड़ियां चलानियां ओह्कड़ी बनाइयै बैंडिड बनाई लेइयां फिर एह् दिल दुल बनाई ले स्टार बनाई लेआ बस इ'यो चीज़ां एह्कड़ी होर बैहे मेरा कोई इक थीम होंदा ना कि इक सोची लोग होंदे कि कोई ओह् केह् आखदे कि लोकें गी इंस्पायर करे मोटिवेट करे ऐसी ऐसी ड्राईंगां बनांदे कि इक थीम जियां एह् इंडिपैंडैंस डे आई गेआ रिपब्लिक डे आई गेआ ओह् कोई कोई होंदे ना ऐसे थीम जेह्ड़ा जेह्ड़ा फैस्टीवल आ दा दिवाली आ दा ते लोग इ'यां इ'यां बनान शुरू करी जांदे कोई कृष्ण भगवान दा बनांदा फिर कोई कृश्चैनटी दे ओह् जेह्ड़े जीजस दा प्लस साईन कोई कोई ओह् बनांदा मेरा बैहा निं ऐ में सिंपल कोई बी कार्टून जां जेह्ड़ा बी मिगी पसंद आए जेह्ड़ा क्यूट लग्गे सोह्ना लग्गे में ओह् बनान्नी आं ऐहा कोई मेरा ओह् निं ऐ कि कोई थीम जियां होंदा ना में इक मूंह निं बनाई सकदी मूंह निं मेरे कोलों बनदा बाकी ते ठीक ही ऐ बाकी में हां में चीज़ां बनाई सकनी आं एह् में छोटी छोटी निक्की निक्की आई गेइयां जिसलै क्लास च टीचर पढ़ा दे होन नेईंं मन लग्गा दा होंदा उं'दा लैक्चर सुनन दा दमाक खराब होआ दा होंदा उसलै कड्ढी कापी पैन्न ते बनाई लेआ कापी उप्पर ही बुक्कां उप्पर ही बनाई लेआ बस